सभसँ नीक घूमयमे सभसँ नीक फै परिवारके साथ लगैत छै अपन अपन परिवारके साथ

दोस्तसभ सङ्गे नीक लगैत छै घूमयमे सभसँ सभसँ पहिने घरके साथ घरके जतेक आदमी रहैत छै सभ एगो गाड़ीमे बुक कए कऽ आरामसँ अहाँ कतहु घूमय लए जाउ ओ बड़ नीक लगैत छै घूमयमे आओर परिवारमे जेना भए गेल मम्मी पापा भाय बहिन सभके साथ घूमयमे एक नम्बर लगैत छै घुमयवला जगह जेना हम जतय जतय घूमय लए गेलहुँ हेँ जादा गेल छी दोस्तसभ सङ्गे घूमय लए गाँवएके हमर से दू गो तीन गो दोस्त यए एगो सूरज भए गेल एगो संजीव भए गेल आओर छलै सत्यम तऽ ओकरासभ सङ्गे हम नेपाल गेल छलहुँ घूमय लए नेपालमे जनकपुर गेल छलहुँ घूमय लए जनकपुरमे रामजी सीताजीके विवाह भेल छथिन ओतय घूमयबला एक नम्बर जगह यए ओतय टिकट दए कऽ से अन्दर जा सकैत छी जतय ब्याह भेल छै ओ देखय लए आओर सभजगह फ्री छै मन्दिर सभ फ्री छै खाली जतय रामजीके ब्याह भेल छै ओहिमे टिकट दऽ कऽ पैसा लगैत छै अहाँ ओतय देखय लए चलि जाउ आओर घूमय लए हम एखन बेंगलौरमे रहै छी ओतयसँ गेल छलहुँ नन्दी हिल छलै नन्दी हिलमे भोरके पाँच बजे कुहासा एक नम्बर लगैत छै हम एतयसँ रातिमे निकलल छलहुँ नन्दी हिल घूमय लए ओतय हम साढ़े चारि बजे पहुँच गेल छलहुँ ओतुक्का पाँच साढ़े पाँच बजे कुहासा एक नम्बर से रहैत छै फो सभटा फोटोग्राफर सभटा अबैत छै ओ एक नम्बर फोटोसभ खीँचत नेपाले गेल छेलौँ घूमै लए नेपाल भए गेल आओर भए गेल नन्दी हिल न् फेर बेंगलौरमे आदियोगी यए ओहो एक नम्बर जगह यए ओतय बड़का शङ्कर जीके मूर्ति बनल छै ओ ओतय सात बजे ल् खुलैत छै गेट सात बजे गेट खुलत ओहिके बाद फेर अहाँ रातिमे घुमू ओतय गेट खुललाके बाद अपन घूमैत ओतुका लाइटिंग एक नम्बर छै फोटो घिँचा लिअ आरामसँ एक एक नंबर दृश्यसभ छै देखय लए आओर जतय जतय देखियौ अहाँ सभसँ नीकमे घूमय लए लागल बेंगलौरेमे बेंगलौरके मौसम एक नंबर छै कखनहु नहि गर्मी जादा नहि रहत हरदम मौसमसभ एक नंबर रहैत छै नहि ठण्ढी जादा नहि गर्मी एक नंबर मौसम रहैत छै ओतय आ आदियोगी गेल छलहुँ ओतय ओ कार बुक कए कऽ गेल छलहुँ हमसभ एगो कार बुक कयलहुँ उहएमे सभआदमी गेल छलहुँ रूमके जतेक आदमी छलहुँ पाँच छओ आदमी आओर जतय जतय देखियौ अहाँ ने नेपालो गेल छलहुँ तऽ ओतहो गेल छलहुँ ओतय ट्रेनसँ गेल छेलौँ दरभंगा से लोकल ट्रेन पकड़ने छलहुँ कोनो टिकट नहि फेर नेपालके स्टेशनपर ओतय सत्तरि रुपैआमे टिकट मिललै एक आदमीके नेपाल जायके जनकपुर धाम ओतुका स्टेशन छलै हन ओतय अहाँ चलि जाउ आरामसँ ओतय गेलाके बाद ओतयसँ दस टाका लै छै जनकपुर धामके ओतय घूमय लए जाउ सभचीज घुमि फिरि कऽ अन्दरमे एगो टिकट कटत ओतय चलि जाउ सभसँ नीक लगैत छै परिवारके साथ घूमयमे जेना माँ पापा भए गेल फेर फैम भाय बहीन भए गेल ओकर बाद दोसर सम्बन्ध दोस्तमे नीक लगै छै दोस्त सङ्गे बाइकपर जाउ आरामसँ एक नंबर घूमयमे लगैत छै बाइकपर

बाइकके मजा लेकिन छै बहुत नीक लगै छै बाइकमे बाइकमे जे छै टाइम बचैत छै बहुत अहाँ जल्दी पहुँच जयबै कतहु भी जतय अहाँकेँ जेनाय रहत जल्दी पहुँचबै आ जल्दी काज भऽ जायत कोनो अहाँकेँ ट्रैफिकमे फँसयके नहि रहत बड़का गाड़ी सभमे की होइत छै ओहिमे चारि चक्कासभ रहल नहि पूरा देखै छियै रास्ता नहि अहाँके निकलते बाइकसभ रहै छै तुरन्ते अहाँ निकालि लिअ अपन आओर गाँवओमे बहुत जगह घूमयके जगह छै जेना डीहवार स्थान भए गेल रनपट्टी भए गेल ओतय खेल होइत छै सभ बेर अहिरनपर चलि जाउ ओ मन्दिर छै शङ्कर जीके आओर दरभंगामे हम घूमय लए गेलहुँ राजाके किला भए गेल श्यामा माइ मन्दिर मनोकामना मन्दिर आओर लहेरिया सरायमे पोलो मैदान ओतय फेर कि किला अथि जेल यए लहेरिया सरायमे बहुत बड़का पूरा बाउंडरी से ततेक ऊँच बाउंडरी छै जे ओतय ऊपर किओ चढ़ि नहि सकैए ओतय सभ बाउंडरीपर छत जकाँ बनल छै ओहिपर हरदम फोर्स रहै छै ठाढ़ गोली बंदूक लए कऽ आओर लहेरिया सरायमे जगह एक नंबर छै घूमयके आओर बचलै दरभंगामे साँझकेँ अहाँ श्यामा मन्दिर चलि जाउ एक नंबर देखयबला रहै छै दृश्य मन्दिरके पूरा भीड़ रहै छै सभ परसादी चढ़यलक लए कऽ तऽ किओ प्रणाम करय लए गेल ओहिनाहिए ओतय जाइत छै जादा स्टूडेंट जाइ छै विद्यार्थी जाइ छै दरभंगामे जे सभ पढ़ैत छै आओर अहाँ देखियौ जहाँ जतय तक दरभंगोमे एक एक नंबर जगह छै जेना राज मैदान भए गेल ओतय हरदम खेल होइ छै बगलमे श्यामा मन्दिर छै बगलमे नागेन्द्र झा स्टेडियम ओतय क्रिकेट सिखबै छै ओतहि हम दौड़ैत छी बहुत बच्चा लड़कियोसभ खेलाइ छै ओतय कबड्डी आओर जादा अहाँ देखियौ तऽ दरभंगामे विद्यार्थीसभ रहैत छै जादा उएह सभ घूमय लए जाइ छै सभ जगह राजाके किला राजाके किला बहुत पुराना छै ओतहो बहुत पैघ अथि अथि बनल बाउंडरी बनल छै दीवाल बनल छै आब ओ बहुत किला सभ टूटि गेल छै लेकिन पहिले पहिले जकाँ नहि किला छै आब फेर एतय बहुत नीक नीक जगह छै दरभंगोमे हमहूँ बहुत दिन रहलहुँ सभ जगह घूमल छी हमहूँ लेकिन सभसँ नीक हमरा बेंगलौरमे नीक लगैए घूमयमे आओर कतहु भी घूमय लए जाइ छी अहाँ एक एक नंबर जगह छै सभ जगह घूमि सकै छी अहाँ लेकिन सभसँ नीक अहाँके फैम परिवारके साथ लगत अपन परिवारके साथ एगो गाड़ी बुक कए कऽ जाउ आरामसँ घूमय लए अहाँ ओ नीक लगैत छै आओर बचलै जतय तक दोस्तके साथ दोस्तोके साथ बहुत नीक लगै छै लेकिन सभ अपना मेलके हेबाक चाही दोस्त ओ बड्ड नीक लागत अहाँकेँ